जे साढ़ी सब्जी खराब होई जाऽ ते असें ओह् करना जे कुदै असें कोई तड़का लाई ओड़ेआ कुदै ख्याल होंदा कुदै गल्लें गी बेही रौह्ने आं सानूं याद भुल्ली जंदा ते फिर असें केह् करना ओह्दे बाद कि जे साढ़ी सब्जी कुदै घनी होई जाऽ ते अस जे साढ़ी सब्जी घनी होई जाऽ ते असें पानी पाई ओड़ना ते फिर उस्सी मतलब की गड़काना थोह्ड़ी देर जे लून मता होई जाऽ ते असें आटा दा पेड़ा लेइयै सुट्टी ओड़ना ते जेह्ड़ा आटै दे पेड़े कन्नै लून जेह्का सीकी लैंदा ऐ फिर असें ओह् सब्जी बाहर निं सुट्टनी ऐ ते नां असें वेस्ट करनी ऐ ते उस्सी थोह्ड़े चिर गड़काना ते फ्ही शैल उसी स्वादिष्ट होई जाऽ दिक्खी लैना थोह्ड़ा टेस्ट करियै जे ठीक र'वै ते खाई लैनी मतलब कि असें ओह् उ'आं जां जे सानूं लग्गा दा थोह्ड़ी ऐ ते उस्सी दोआरा तड़का लाई सकने आं प्याज टमाटर पाइयै शैल लून मर्च नेईं ना पाना शैल मसाले पाइयै शैल टेस्टदार उसगी बनाई लैना ते शैल ओह् सब्जी साढ़ी बनी जंदी ऐ ते जां ओह्दे च पानी पाई सकने ते असें वेस्ट निं जाह्न देनी ऐ जि'यां असें कुदै राजमाह् बनाई ओड़े न कुदै नेईं ख्याल रौंह्दा नेईं चेता रौंह्दा कुदै बाह्र बैठे दे रौंह्ने आं याद भुल्ली जंदी जिस दिन याद लग्गे जां कुदै स्मैल लग्गी पौंदी औन कि इ'यां भला लग्गी गै निं कन्नै ते असें उस्सी केह् करना जाइयै उस्सी कुकर खोल्लियै दिक्खना बिच्चा ते उस्सी कड़छी मारनी जे स्मैल औग जे घनी होई गेदी होग ते पानी पाइयै फिर उस्सी गड़काना गड़कांदे रौंह्ना गड़कांदे रौंह्ना ते गड़काइयै फिर मतलब कि शैल गड़की गेदी ऐ फिर असें शैल उसगी कढ़ाई लैना ते ओह्दे च तेल पाना टमाटर चीरना प्याज चीरना थूम चीरना जीरा पाना शैल उस्सी उस्सी शैल करियै गरैवी बनानी शैल मर्च पाइयै मसाले पाइयै शैल तड़का लाइयै ते स्वादिष्ट होई जानी ते फिर बी असेंगी याद भुल्ली गेआ कि जे सानूं नेईं चेता रेहा कि तड़का अस कुदै गल्लें च बेही रौह्ने कुदै मतलब कि कोई गोआंढ़ी आई जंदा ते ओह्दे कच्छ बेहियै गप्पां मारदे रौह्ने सानूं नेईं ख्याल रौंह्दा कि असें किश चाढ़े दा बी ऐ जेल्लै असें दिक्खना कि ओह् सब्जी जेह्ड़ी साढ़ी लग्गी दी ऐ ते फिर असें उस्सी पानी पाना पानी पाइयै फ्ही असें उस्सी थोह्ड़ा गड़काना गड़काइयै ते थोह्ड़ा टेस्ट चैक करना कि लून ते अगर जादै ते ओह् आटै दा पेड़ा जेह्ड़ा सारा लून ओह् सिंची लैंदा ते फिर ओह् शैल होई जंदी ते फिर अस ओह् देई सकदे अपने बच्चें गी ते एह् ऐ कि असें इ'यां वेस्ट वेस्ट निं जाह्न दिन्ने आं ओह् सब्जी असें बल्के यूज़ करी लैने आं कोई बी मतलब कि खाई सकदा ऐ मतलब कि कोई बी ऐसा निं आक्खी सकदा कि सब्ज़ी खराब ही कि कि'यां बनाई ऐ ओह् सानूं असें लोकें गी साढ़े जेह्ड़े दौर ऐ जेह्का एह् इ'नें गी पता ऐ कि सब्जी वेस्ट निं जाह्न देनी एह् इ'यां गै असें ठीक करना ऐ मतलब कि एह् साढ़ा ओह् ऐ कि असें इस सब्जी गी वेस्ट निं होन देना ऐ शैल मतलब कि उस्सी बनाइयै शैल रक्खना ऐ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा खाई सकने कि ओह् निं करना असें खराब निं करना ऐ ते उस्सी शैल परतियै उसगी गड़काई लैना ऐ असें कि जि'यां असें कुदै दाल बनाई लेई कुछ बी असें बनाई लेआ मतलब की अलग अलग डिशां बी जि'यां माऐं दी दाल बनाई लेई चने दी दाल बनाई लेई जां कुदै अम्बल बनाई लेआ जे नेईं बी चेता रेहा अस एह्दे कन्नै अस एह् सुधारी सकने आं असें लोकें गी पता ऐ कि'यां बनाना ऐ कि'यां सुधारना ऐ असें मतलब कि जेह्ड़ी रुट्टी बनानी असें सवेरे बी बनाने दपैह्री बी बनान्ने ते शामीं दी बी बनान्ने ते सानूं पता होंदा ऐ कि सानूं इस रुट्टी गी कि'यां त्यार करना ऐ ओह्दे बाद फ्ही असें उस्सी शैल उस्सी बोआईल करना शैल कुकरै च पाइयै ते ते दौ चार सीटियां लोआइयै फिर उस्सी अस तड़का मारने शैल उस्सी तड़का लाइयै उस्सी शैल मतलब कि कोई बी साढ़े गेस्ट बगैरा कोई बी आई जाह्न ते कोई गोआंढी बी आई जंदा की केह् बनाया ऐ ते अस उ'नें गी देई सकने आं अस इन्ना निं कुसै गी पता लग्गी सकदा कि एह् सब्जी खराब होई दी ते कि'यां इसगी सुधारेआ ऐ ते सानूं पता होंदा ऐ कि कि'यां बनाना कि'यां नेईं मतलब कि कुसै गी कि'यां रक्खना होंदा ऐ सानूं सारा पता होंदा ऐ ते सानूं जनानियें गी सारा पता होंदा ऐ कि कि'यां सब्जी बनानी ऐ साढ़ी वेस्ट निं होनी चाहिदी सब्जी शैल उस च पानी पाइयै शैल तड़का लाइयै शैल उस्सी गड़काई लैना शैल उसगी ते फिर अस खड़ौते दे जे रौह्ने सानूं नेईं चेता रौंह्दा ते दिक्खी दिक्खी उस्सी शैल बनाई लैने फिर अस अपने बच्चें गी खलाई सकने कोई मतलब कि जेह्ड़े बजुर्ग साढ़े न ओह् खाई लैंदे ते सारे लोग ओह् खाई लैंदे सब्जी घरै दे यूज़ होई जंदी सब्जी असें बाह्र निं सुट्टनी ते नां असें कुसैगी मतलब कि मंग्गे उ'नें गी देई ओड़नी ते इ'यां बाह्र निं इ'यां कुदै गली च सुट्टी ओड़नी जां इ'यां करी ओड़ना अस सब्जी दा बड़ा अस इस्तेमाल करने सानूं पता होना चाहिदा कि एह् सब्जी किन्नी बनानी ऐ अस किन्नी बनाई सकचै असें जादै ना बनानी ऐ असें वेस्ट निं होन देनी ऐ मतलब कि स्हाबै सिर असेंगी बनाना औंदी ऐ ते जिन्नी बनी जा उन्नी ठीक ऐ असें उन्ना गै बनाना होंदा ऐ ते सानूं ते सानूं पता होंदा कि कि'यां सब्जी बनानी ऐ ते कि'यां करना ऐ ते सानूं सारा पता होंदा ऐ ते अस खराब निं होन दिन्ने आं ते कोई वेस्ट निं होन दिन्ने आं असेंगी सारा पता होंदा ऐ अस इसगी स्वादिष्ट बनाई सकने ऐं शैल खाई पी लैने आं शैल बच्चा बी खाई लैंदे ऐ सारे खाई लैंदी साढ़ी फैमली शैल करियै